दो म्हजे स्टडीस सगळें मराठीनूच आसलें स्कुलाच्यान आनी मराठीन म्हणल्यार आमकां सगळें सबजेक्ट्स आसले कोंकणी मराठी संस्कृत हिंदी सगळें आशिल्लें सो इतको डिफिकल्ट नासलें की बाबा इंग्लीश येना आनी तो परफॅक्शन ना इंग्लीशूय येताली मराठीय येताली आनी कोंकणीय येताली लेवेंथ टुवेल्थ हांवें सेम स्कुलांत केलां थंय आमकां आसलें की कोंकणी सबजेक्ट जाय तो चूज करपाक मेळटालो आनी इंग्लीश आमी स्कुलांच्यान शिकल्या सो आमकां तितको त्रास जावंक ना ताजो इंग्लीशूय येताली कोंकणी येताली सो सगळें शिकला आमी लॉ कॉलेज लायक प्रोफेशनल कॉलेज थंय सगळें अशें लायक अशें ना की डायरेक्टली वचून तूं कोंकणीन उलयलो ना आमकां एडमिशन टायमारूच अशें सांगलेलें की इंग्लिशीन उलोवप सो आमी फर्स्ट अशें अशें भिलीं की बाबा इंग्लीश कशी जमतली बिकोज इंग्लिशीन कोणूच परफेक्ट ना आमी तर नासलींच आनी कोंकणी जितली परफेक्ट आसा तितली इंग्लीश नासली सो आमचें अशें जालें की फर्स्ट इयर सॅकण्ड इयर मात्शें अशें भिवून भिवून चड उलोवप ना टिचरां कडेन बी उलयतां जाल्यार तितक्या पुरतेंच तितकेंच म्हणल्यार यस नो तितकेंच करप मागीर मागीर अशें जालें की फर्स्ट थ्री इयर्सांत प्रोफेसरूय बी आमचे कडेन कोंकणीन उलोवपाक लागले सो लायक इजिली अंडरस्टॅण्ड जाताले तिवूय बी आमकां जो टॉपिक इंग्लिशीन सांगलो तो मागीर आमकां कोकणीनूय सांगताले समजून की अशे अशे आसा तें सो आमकां अंडरस्टॅण्ड जातालें जेन्ना जेन्ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर जावपाक लागली ती आमच्या भशेन येवपाक लागली आमी तांच्या भशेन अशें इंग्लिशीन कोंकणीन जालें आनी मागीर आतां बाय फोर्थ इयर फिफ्थ म्हणल्यार इंग्लिशीन जाता उलोवपाक जाता इतकें सामकें अशें फूल परफेक्ट अशें ना बट जमता जी सांगता तें कळटा आमचे कडच्यानूय इंग्लीश फ्लुएंटली वयता सो बरें आसा